मैं नाश्ते में पोहा कचोरी समोसा आलू बड़े रोटी की किस्त बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ आज मैं भुट्टे के किसके बारे में आपको बताऊँगी सबसे पहले हम बाज़ार से नरम नरम भुट्टे लाते हैं भुट्टे के छिलके वगैरह साफ़ करके उनको अच्छे से धोकर फ़िर उनको पिस लेते हैं इसके बाद कढ़ाई में तेल रखकर तेल में थोड़ा सा राई ज़ीरा डालते हैं राई ज़ीरा डालने के बाद में उसमें थोड़ी हरी मिर्च और दो तीन प्याज़ काटकर बारीक़ उसमें डालती हूँ थोड़ी देर हरी मिर्च और प्याज़ को डालती हूँ थोड़ा सा उसमे कड़ी पत्ता डालती हूँ इसके बाद में पिसे हुए भुट्टे उसके अंदर डाल देती हूँ फ़िर उसको ढक देती हूँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी उसको चलाती रहती हूँ थोड़ी देर बाद जब भुट्टे नरम हो जाते तो उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डालकर थोड़ी देर उसको और सेंकने देती हूँ पूरी तरह से सीक जाता है तो फ़िर मैं उसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालती हूँ बेसन के फ़िर उसको वापिस धीरे धीरे चलाना शुरु करती हूँ धीरे धीरे चलाते चलाते फ़िर थोड़ी देर ढक देती हूँ दो एक मिनट बाद फ़िर उसको चलाती हूँ थोड़ी मिर्च और नींबू वगैरह डालती हूँ हल्की सी उसमे शक्कर यूज करती हूँ फ़िर उसको चलाती हूँ धीरे धीरे क्या होता है कि वह भुट्टे का किस खिलने लग जाता है और वह बिखरा बिखरा सा हो जाता है जब बिखरा बिखरा सा हो जाता है तो फ़िर पता चलता है कि वह पूरी तरीके से तैयार हो चुका है जब पूरी तरीके से भुट्टे का पीस तैयार हो जाते हैं तो फ़िर मैं उसमें अच्छा बढ़िया हरा धनिया बारीक बारीक काटकर उसमें डालती हूँ वह फ़िर बिलकुल भुट्टे का किस पूरी तरीके से खाने के लिए रेडी हो जाता है और फ़िर मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को भुट्टे का किस प्लेट में सर्व करके देती हूँ सभी लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं वह एक बार आप भी ज़रूर बना के देखिए मेरी रेसिपी को बहुत अच्छे बनते हैं